مشرقی دہلی ضلع ایک کثیر ثقافاتی اور کثیر نسلی علاقہ ہے جہاں مختلف ذاتیں قبیلوں اور زبانوں کے لوگ بستے ہیں یہاں کچھ اہم نسلی اور لسانی گروہ ہیں کہا جاتا ہے ذکر کیا جاتا اہم نسل اور لاسانی گروہ یہ گروہ بنیادی طور پر صفائی کا کام کرتے ہیں اور ان کی اپنی مخصوصی زبان اور ثفافت ہے میگھوال یہ ایک قبائلی گروہ ہے جو مختلف دستکاریوں میں مہارت رکھتا ہے اور ان کی اپنی زبان اور ثقافاتی وراثت ہے زبانیں ثقافات مشرقی دہلی میں زیادہ تر لوگ ہندی بولتے ہیں لیکن بہت سے دیگر زبانیں جیسے پنجابی اردو بنگالی بھی بولی جاتی ہے ثقافاتی طور پر یہ علاقہ بہت متنوع ہے جہاں مختلف تہوار اور روایات اور رسم و رواج دیکھے جا سکتے ہیں کامل اور ہم آہنگی مختلف نسلیں اور لاسانی گروہ ایک ساتھ رہتے ہوئے معاشرتی ہم آہنگی کی مثال قائم کرتے ہیں لوگ مختلف مواقعوں پر ایک دوسرے کے تہواروں پر شریک ہوتے ہیں اور سماجی میل جول رکھتے ہیں زبان زبان کی تبدیلی مختلف علاقوں میں زبان کے لہجے اور تلفظ میں تبدیلی آتی ہے جیسے بالمیکی کمیونٹی اپنی مخصوصی بولی رکھتی ہے جو کہ مختلف علاقوں میں تھوڑے بہت فرق کے ساتھ بولی جاتی ہے مثال کے طور پر بالمیکی گروہ میں مختلف زبانوں کا مختلف زبانوں کا استعمال ہوتا ہے اور ان کی بولی میں بھی علاقائی تبدیلیاں نظر آتی ہیں کامل اور ہم آہنگی اس بات کی دلیل ہے کہ مشرقی دہلی ضلع ایک جاندار متنوع معاشرتی تانے بانے کا حامل ہے